بچے تفریح کے لیے فارغ وقت میں بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں کچھ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور عام طور سے وہ شام کو کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے علاوہ چھٹیوں کے دنوں میں دن بھر وہ کرکٹ کھیلتے ہیں کچھ بچے دوسرے کھیل کھیلتے ہیں مثال کے طور پر وہ کبڈی کھیلتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بچے مچھلیاں مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ اس سے تفریح کرتے ہیں کچھ بچے ندیوں کے کنارے گھومنے چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ بڑے لوگ ان لوگوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہاں پر تفریح کے لیے فارغ وقت میں بہت سارے کھیل ہیں بہت سارے بچے شطرنج کا بھی شوق رکھتے ہیں اور وہ شطرنج بڑے شوق سے کھیلتے ہیں خاص طور سے چھٹیوں میں جب ان کے ساتھ ان کے پاس بہت سارے فارغ اوقات ہوتے ہیں ان میں وہ خوب چیس کھیلتے ہیں